हैलो काका मिस्तरी कुद्धर ओ तुस कम्म उप्पर आये दे जेह्ड़ा साढ़े घर बेड़ा गर्क कीते दा ओह्दा केह् करना टाइलां बिंद शैल निं पाई दियां कोई स्हेई कम्म निं कीते दा टाइलां पाई दियां ते सारे मिगी निक्खरा दे इंदे कोला मिगी निक्खर पेई बड़ी शैल निं पाई दियां न केह् कीता जा हून टाइलां सारियां डिग्गा दियां थल्लै ना ना सीमैंट बी बधिया हल्का कुन्न आक्खा दा हल्का थुआढ़े आक्खनै कन्नै हल्का होई गेदा बधिया पाये दा सीमैंट असें कंकरा बी शैल पाये दा स्हेई निं कीते दा ऐ तुसें तुसें आइयै दिक्खी लैओ भला केह् चक्कर ऐ दोबारा में कोई कम्म निं कराना थुआढ़े कोला एह् कोई तरीका ऐहें म्हल्लैदारी होइयै ओह् कीता असें इन्ना घटिया कम्म कीता शैल कम्म कीता दा होऐ ते में गल्ल गुस्से आह्ली गल्ल की निं ऐ जिनें नोट लाये दे तुस इंया करदे होंदे ओ इक्क बारी दिक्खन आओ ना ना घर आओ दिक्खी आओ मिगी निं पता ऐ पैसे कक्ख निं देने ऐ मद सोचदे ओ पैसे देने पैसे निं देने में इक्क बी में दुक्की निं देनी ऐ पैसे निं देने ऐ में पैह्लें दिक्खनै गी आओ आं कोई गल्ल निं कल्ल दिक्खी आओ पैह्लें चलो ठीक ऐ फिर